ہیلو بھائی تھری جی موبائل کیئر سے بول رہے ہیں آپ بھائی کیا آپ کے پاس کوئی ایسا فون ہے جو دس ہزار کے اندر ہو اچھے فیچرز ہوں اس میں جی دس ہزار کی رینج میں ہم کو چاہیے دس ہزار سے ایک ہزار کچھ اوپر ہو جائے یا اندر زیاد اگر بہتر ہو تو دس ہزار سے اندر ہو تو اچھا رہے گا بھائی کیا ریڈمی دس ہزار سے اندر اچھا فون مل پائے گا

بھائی آپ بھائی آپ ایک بار دس ہزار کے اندر اندر دیکھ لیجیے نا دیکھ کے کوئی بتا دیجیے ریڈمی کے علاوہ بھی کوئی ہو تو چلے گا نا بھائی جی سیمسنگ میں دیکھ لیجیے بھائی

اچھا بھائی ہم ادھر رہتے ہیں انٹے چوراہے کی طرف اچھا اچھا بھائی آپ ایک بات بتائیے کیا ویوو کا دس ہزار کے اندر کا فون کیسا رہے گا اچھا تو آپ ایک بار کیا فیچرز بتا سکتے ہیں اس کے فیچر فیچرس اچھا چلیے تو بھائی ہم وقت نکال کے آپ کی دکان پہ ہی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اوکے بھائی تھینک یو